मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन काल में जो सर्दी वाला मौसम आता है जिनमें हम स्वेचर पहनते हैं तो वह एक बोझ के समान लगता है मुझे ऐसा लगता है कि आखिर कपड़े तो पहने है और उसके ऊपर और एक इतना बज़न वाला बोझ हम ने लाद लिए हैं फिर जैसे हम लोग स्वेटरों को ज़्यादा से ऐसा बदल तो नहीं सकते ना जैसे कपड़ा कपड़ा हम लोग रोज़ रोज़ अलग अलग प्रकार के पहन लेते हैं लेकिन स्वेटर ऐसा है कि एक उसका मौसम ही है सर्दी वाले मौसम में हम उसका उपयोग करते हैं तो हम ज़्यादा उसको अपने पास ऐसे रखते नहीं है ख़रीद के तो वो रोज़ रोज़ ये एक ही एक स्वेटर पहनो कपड़े तो ख़ैर चेंज करो लेकिन ऊपर तो सूट स्वटर ही दिखाई देगा ना तो इसीलिए मुझे ना स्वेटर ज़्यादा ऐसा पसंद नहीं है